असांजे राजस्थान में महिलाउनि जी भूमिका ॾाढी सुठी तरीक़े सां बदिली आहे जीअं त असांजे राजस्थान में राजनितिक नेता जे रूप में वसुंधरा राजे आहे जें ॾाढी सुठी तरह बी जे पी जी गदी बि संभाली हुई ऐं ॾाढे सुठे परिणाम ते पहुचायो हुई खेलनि में बि महिला जो ॾाढो सारो अन्य महत्वपूर्ण कमु आहे ॾाढा खेल बि आहिनि ऐं असांजे राजस्थान मां ॾाढियूं मायूं आहिनि ॾाढियूं छोकिरियूं बि आहिनि जेके ॿार ॿाहिरि अंतराष्ट्रीय स्थर ते वञी करे बि खेलंदियूं आहिन